तर आमच्या केपें वाठार केपें वाठारांत एक स्पोर्ट कॉम्पलेक्स आसा थंय एक असो फुटबॉल फुटबॉल खेळा असो ग्रावंड आसा थंय तसोच एक कॉम्पलेक्स आसा थंय कबड्डी मागीर बॅडमिंटन मागीर अशें इंडोर गॅम्स खेळपाक मेळटात तशेंच भायर फुटबॉल ग्रावंड आशिल्ल्यान थंय आवटडोर गॅमूय खेळपाक मेळटा म्हणल्यार फुटबॉल क्रिकेट तशे खेळ खेळपाक मेळटा थंय वर्सान वर्स तशें क्रिकेटीचे टोर्नामेंट मागीर फुटबॉल टोर्नामेंट जाता मागीर तशेंच इंडोर कोम्प्लेक्सांत इंडोर गॅम्स म्हूण टोर्नामेंट ओर्गनायज जाता म्हणल्यार कबड्डीचो टोर्नामेंट मागीर बॅडमिंटन टोर्नामेंट कबड्डी टोर्नमेंटांत थंय हेर म्हणल्यार स्कूल लेव्हल म्हणल्यार हायर सेकंड्री मागीर कॉलेज लेव्हलाचीं भुरग्यां खातीर ते टोर्नामेंट ओर्गनायज करता गोंयच्या म्हणल्यार हेर जाग्यावयले म्हणल्यार शिरोडा मागीर फोंडा सावड्ड्यां कुर्चोरेम अशें अशें वाठारांनी स्कुलांक कॉलेजींक आमी इन्वायट करतात त्या टोर्नमेंटा खातीर आनी तसोच आमी हे टोर्नामेंट घडोवन हाडटा अशें थंय वेग वेगळे तरेचे खेळांचे टोर्नामेंट तशेंच सर्ती घडयतात आमी